یہ ایک اہم سوال ہے اردو زبان کی میڈیا اور تعلیمی نظام میں نمائندگی اور کچھ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جیسے میڈیا میں اردو زبان کی نمائندگی ٹیلیویژن اردو زبان ٹیلیویژن ڈراموں خبروں اور ٹاک شوز میں عام ہے اخبارات پاکستان میں اردو اخبارات کی بڑی تعداد موجود ہے جو روزانہ چھپتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اردو زبان کا استعمال پڑھ پڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے خاص طور پر بلاگز ویڈیوز اور ٹیکسٹ پوسٹ میں تعلیمی نظام میں اردو زبان کی نمائندگی پرائمری اور سیکنڈری تعلیم پاکستان میں بیشتر سرکاری اسکولوں میں اردو بطور ذریعہ تعلیم استعمال ہوتی ہے جب کہ انگریزی بھی اہمیت رکھتی ہے اعلیٰ تعلیم اداروں میں انگریزی زیادہ استعمال ہوتی ہے لیکن کچھ ادارے اردو میں بھی تعلیم فراہم کرتے ہیں نصاب اردو زبان کا نصاب موجود ہے لیکن کچھ جگہوں پر نصاب کی تازگی اور معیار میں فرق ہو سکتا ہے وسائل کی کمی کچھ علاقوں میں وسائل کی کمی ہوتی ہے جو اردو زبان کی تعلیم پر اثر ڈال سکتی ہے انگریزی کی بڑھتی ہوئی اہمیت عالمی سطح پر انگریزی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے بعض اوقات اردو کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے مستقبل کی حکمت عملی اردو زبان کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے میڈیا اور تعلیمی نظام کو مزید فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جس میں نصاب کی بہتری اساتذہ کی تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے